हलो हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी जी मां डांस सिखाईंदी आहियां मुंहिंजो स्टूडियो आहे साक्षी नृत्य डायनामिक्स जे नाले सां जी अच्छा अच्छा मुंहिंजा डिफ़रेंट डिफ़रेंट आहिनि जीअं मां मॉडर्न डांस स्टाइल बि सेखारींदी आहियां ऐं कल्चरल डांस बि सेखारींदी आहियां पारंपरिकता पंहिंजो क्लासिकल हूंदो आहे भरतनाट्यम कत्थक हो बी सेखारींदी आहियां शादी जा बि डांस जा वठंदी आहियां एज ग्रुप त सभ एज ग्रुप आहिनि मां वटि सिखण जे लाइ तव्हांजी भेण घणे सालनि जी आहे घणी वॾी आहे हू अच्छा अरिड़हं साले जी हा त अरिड़हं अच्छा अच्छा अच्छा कत्थक सिखण चाहे थी त हिनी खां पेहिरीं किथे सिखो अथइ कत्थक वगै़रह अच्छा अच्छा हा त प्रोपर ॾींहं जीअं मां कत्थक जो जीअं प्रोपर हिते मुंहिंजो सर्टिफ़िकेट ट्रेनिंग थींदी आहे वरी हुनजी जी जीअं हू ईंदी मां वटि सिखण त हुनजो टे साल जो हुनी जो कोर्स थींदो आहे त हो टे साल मां हुनखे गवर्मेंट खां एग्जाम ॾेआईंदमि ऐं हुनखां हुनजो सर्टिफ़िकेट मिलंदुसि हुनखे ऐं हुनखां पोइ हुनी खे वधारे सघंदे वधारे सघे थी हुनखे सेखारे सघे थी ऐं ॿ पंहिंजा ॿार थी वठी सिखे त हींअ कत्थक जी ट्रेनिंग थींदी आहे टाइमिंग त डेली पंहिंजो हफ़्ते में टे ॾींह क्लास हूंदी आहे ऐं पंहिंजो टाइमिंग हिक कलाक जी हूंदी आहे हो कॾहिं कॾहिं ॾेढ कलाक बि थी वेंदो आहे हो डिपेंड कंदो आहे कीअं कीअं ट्रेनिंग थी हले न न मां ई सेखारींदी आहियां टे ट्रेनर त आहिनि मां वटि लेकिन हीअ क्लासिकल त मां मां ई सेखारींदी आहियां मां मुंबई खां ट्रेनिंग वरितल आहे पोइ हे क्लासिकल जी कत्थक जी तव्हां ॻाल्हि कयो था त कत्थक मां हीअं लखनऊ पंहिंजो जेको लखनऊ ऐं घरानो इलाही फ़ेमस आहे कत्थक जे मामले में त मां लखनऊ घराने सां हीअ ट्रेनिंग वरिती आहे कत्थक जी ऐं कत्थक मां ई सेखारींदी आहियां असां वटि ॿिया स्टाइल जा बि इंस्ट्रक्टर आहिनि हो ॿिया स्टाइल सेखारींदा आहिनि असां वटि कंडेम्बररी आहे हिप हॉप आहे त हुनिन जी बि आहे और कत्थक त मां ई सेखारींदी आहियां मां हे महीने जी मां जी अठ हज़ार आहे फ़ीस जी हे इनजो कोर्स थींदो आहे न ईअं टे साले जो हिनजो डिप्लोमा कोर्स थींदो आहे कत्थक जो और अगरि हुनखे कोर्स न करिणो स त त हो जे जेंसि ताईं सिखण चाहे सिखी थी सघे लेकिन मां त रिकमेंड कंदीमाव की हुनखे कोर्स करायो वरी प्रोफ़ेशनल अगरि करायो थी त हुनखे डिप्लोमा कोर्स कराए छॾिजो

जी जी न त हो पर वरी मां तव्हांखे पंहिंजी टीचर जी ट्रेनिंग बि त ॾियांव थी हुनमें ॿार खे मतिलब रेट त हियई आहिनि छो की हुअंई मां पंहिंजी बि ट्रेनिंग ते ख़र्चु कयो आहे जी जी जी जी हाणे हो त मुंहिंजा ॾिसो मुंहिंजा रेट त मुंहिंजा फ़िक्स आहिनि मां हेठ मथे न कंदी आहियां रेट छो की मुंहिंजा ॿार ईंदा बि आहिनि सिखणु

अच्छा हा त हे त ट्रेनिंग ते बि त फ़र्कु पयी वेंदो आहे न वरी मां जहिड़ी ट्रेनिंग ॾियां थी ओहिड़ी ट्रेनिंग वरी सभु थोरी न ॾियनि था लखनऊ में सभु न मुंबई खां सिखल आहिनि मां सिर्फ़ मुंबई खां एतिरो पैसो ख़र्चु करे सिखी के आयी आहियां हुतों हूं त तव्हां भेजी करे ॾिसो वरी हुनखे तव्हांखे अगरि न सम्झि में अचेव त तव्हां विच मां हुनखे हटाए रखिजो पोइ वरी मां ट्रायल क्लासिस त हुअं न ॾींदी आहियां लेकिन तव्हां जीअं पंहिंजा सिंधी भाउर आहियो त हाणे मां तव्हांखे ॿ ॿ ट्रायल क्लासिस ॾई रखदीमाव तव्हां हुनखे गिनी अचो ॾिसां मां बि की कहिड़ी ॿार आहे जीअं छा कंदी आहे और घणी हुनजी ट्रेनिंग अथस घणी ट्रेनिंग जी नीड हूंदसि हुनखे त हो बि असां ॾिसंदासीं पोइ वरी असां तव्हां ॿुधाए रखिजो जेको तव्हां बि करिणो आहे लेकिन ट्रायल क्लासिस जा बि आहे जे ट्रायल क्लासिस हुअं त मां ॾींदी न आहियां लेकिन तव्हां वरी वठी ईंजो त असां ॾिसी वठंदासीं पोइ वरी ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां सुभाणे हुनखे गिनी अचो छहे बजे गिनी ईंजो इंदिरा नगर में इंस्टीट्यूट आहे मुंहिंजो पोइ साक्षी नृत्य डायनामिक्स गूगल ते विझदव त अची वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे